हँ बोलिए हम रञ्जु कुमारी बोल रहे हैं बजैत छी

हँ हमरा कपड़ा सियबाक अछि ब्लाउज सियबाक अछि कलर ब्लू

नापो छनि लेकिन हमरा कहिआ तक देब अहाँ से कहि दिअ अच्छा तऽ ओ दुर्गापूजा पर चाही हमरा हँ आ नापसँ जे मतलब हल्का बढ़ा देबै हँ आ बाजू ढिला कऽ देबै हँ आ हँ डिजाइन दैके छै मोती लगाके हूँ हँ उजला कलरके मोती लगा देबै हँ लैसो लगा देबै जे ओहिमे नीक लागै ओ हर चीज अहाँ कऽ सकैत छी से दऽ देबै हँ तऽ ओ एहिके बाद

दू गो बनेबाक अछि जेकि एकरा हमरा अहाँ सी दिअ ओकर बाद जे छै जे दूबारा हम जे कपड़ा अयतनि से हम भेज देब अहाँके ओ कहिआ तक दऽ देबै हेलो अच्छा नहि कोनो बात ओहि लऽ लेकिन अच्छा से सील देबै नहि कोइ दिक्कत नहि कोइ दिक्कत नहि दुर्गा पूजा तक भेट जयबाक चाही अहाँ हमरा कॉल कऽ देब नहि कोनो बात दऽ सकैत छी जेहन सीबै ओहने ने दाम लेबै ओहि दुआरे हम अहाँके जे अहाँ मँगबै जे दाम हेतनि ओ हम अहाँके दऽ देबै हँ हँ नहि कोनो बात जे सिबै छी ने से हमरा अहाँ कहि दिअ हम कपड़ा लऽ कऽ आबि जाएब अहाँ ओ काज अपन कऽ देबै हँ ठीक छै नहि कोनो बात हम ओएह दिना तक आबि कऽ लऽ लेब अपन जहिआ अहाँ कहब तहिए आबि कऽ हम अपन कपड़ा लऽ लेब ठीक छै राखू